आमच्या वाठारांत इथरनॅट एक्सप्रेसाचें इंटरनेट आसा ताचो पॉप्युलर प्लॅन म्हणजें एक हजार एकशें अयंशी रुपयांचो तोच चडशे लोक घेतात आमी सुद्दा तोच घेतात जो टॅन एम बी पी एस आसता आनी थ्री हंड्रेड एम बी पी एस अपटू वन टी बी आसता